नोगोरखौ फोथांना लाखिनाय आरो नोगोरखौ जौगाहोनायाव बांसिनानो युथ एबा लाइमोन लाइमोननि आखाइ दङ बेनिखायनो लाइमोनआनो बे नोगोरखौ जौगाहोनो हागोन आरो लाइमोनआनो बे नोगौरखौ सेफायनोबो हागोन आरो बेनिखायनो जों लाइमोनखौ लाइमोनखौ जोङो मोजां लामाजों थांहोग्रोनो हानांगोन दानि जुगाव लाइमोन लाइमोनफोरा जौ सेरेब लोंनाय सिगारेट सोबनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरबायदिया जाहाथे बांसिन जाबोनो हमा बेखौ नोजोर होनांगोन फरायनायाव बांसिन गोसो होनाय मोजां कलेज फरायहोनाय मोजां फरायसालियाव फरायहोनाय गावनि आथिङाव गसंनो होनो हानाय जाहाथे बिदिनो जौ सेरेब लोंनाय बेखौ फोसाबनो हानांगोन बेफोर थाबाय लाइमोनआनो नोगोरखौ साफा खालामगोन नालाय लाइमोननि आखायावनो दं लाइमोनआ जुदि ओरैनो थाला बायोबा जुमाय सेरेब लोंनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोर थायोबा जोंनि नोगोरा जौगा होनो हानाय नङा दा लाइमोनआनो सोरबा डक्टर जागोन इन्जिनियार जागोन बेफोरो जोंनि नोगोराव जब मावगोन बेफोरनो जौगाहोनो हागोन